कोंकणी भाशेंतली खाशेलपणां म्हळ्यार व्याकरण नाम सर्वनाम विशेशण क्रियाविशेशण भविश्य काळ भूतकाळ वर्तमानकाळ अशें व्याकरण आसा उच्चारण म्हळ्यार आशिल्लें नाशिल्लें गेल्लें पडिल्लें सोदिल्लें